हेलो ठीक हइ नहि अभी तऽ आब पहुँचैवला छियै हेलो नहि नहि हम तऽ टाइमे सँ चल अबै लए टाइमे से चलि अबैले आइ पहला दिन लेट हो गेलै है नै तऽ हम रोज टाइमसँ अपन साइन करबै छियै हेलो हूँ क कथी हइ कथी बोललियै अहाँ हूँ हँ काम काहे लए नहि करबै करबै काम करबै हँ एबै आब सँ टाइम टाइम सँ एबै देखियौ नहि अइसँ बात नही एबै टाइमसँ एबै आइ पहिला दिन है ने तऽ लेट हो गेलै है पहिला दिन लेट भेलै है सभ बन्दा सभ दोसरो सभके ने सभ टइम सँ जितना कहबै सभ टाइमसँ लअबै आओर हम भी एबै टाइम सँ हँ तऽ ओ सभमे हँ तऽ अइसे ही लेट हो गेलै है ने आबसँ कोशिश करबै टाइमे आबैके सर कोशिश करबै जे हम जल्दी सँ जल्दी अपन टाइमसँ पहले वहाँपर पहुँच जाइके कोशिश करबै सभ आदमी जरे मिलके ने सर ने कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै कहलियै जे हम टाइमसँ अहाँ बोलै छी तऽ हम टाइम सँ एबै ओ ठीक है तऽ हमहुँ जे कैह रहल छी कोनो दिक्कत नै टाइम से एबै आ सभके टाइम से लकऽ और हम भी टाइम से वहाँ रहबै टाइम सँ सभ काम करबै अच्छा से मन लगाके टाइम पर काम करबै टाइम सँ सभ किछु करबै हँ हँ पन्द्रह दिन नै हम चौदह दिनमे काम करिके दै देबै एक दिन पहिले ही हम ओकरा काम कऽके दै देबै कोशिश करबै जल्दी से जल्दी जातीय जनगण जनगणनावला कामके नहि पूरा कर देबै हँ सर कर देबै हँ सर कर देबै पन्द्रह दिनके अंदरमे कर देबै काम पूरा अच्छासँ कर देबै हरेक घरमे जाके हँ सर ठीक है सर कर देबै पन्द्रह दिनके अन्दर हम पूरा कर देबै हँ हँ हँ सर ठीक है सर तऽ अहाँ अथि हम टाइमसँ एबै रोज आओर बढ़िआँ काम करबै आब जानलियै अहाँ ठीक है सर ठीक है ठीक है